पहले लाइट नहीं था डिबिया पर हम लोग पढ़ते थे बच्चे पढ़ते थे इतना सुविधा नहीं था अब ना इतना सुविधा हो गया कि जो लाइट भी हो गई इनवेटर भी आ गया मोबाइल भी आ गई मोबाइल से ऑनलाइन भी पढ़ाई करते हैं टीचर लोग पूरा ओटी कनफ़्रेंस पर ले लेकर पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को और उस टाइम ये नहीं था सर लिखकर देखकर बोर्ड पर लिखकर पढ़ाना पड़ता था

और